अगर से हम बात करें तो हमारे यहाँ के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे परिवहन की सुधाएं उपलब्ध हैं जिनका उपयोग कर के कई सारे पर्यटक आस पास के इलाक़ों में घूमने के लिए उपयोग किया करते हैं जैसे अगर से किसी भी व्यक्ति को पंद्रह से बीस किलोमीटर की आस पास की छोटी मोटी यात्रा करनी हो तो ज़्यादातर लोग बसेस का इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ राज्य सरकार के द्वारा डिपो बस चलाई जाती है जिसका वह लोग ज़्यादातर उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किया करते हैं लेकिन हमारे यहाँ घूमने के बहुत सारे आस पास पास में ही जगह है जिसकी वजह से जो पर्यटक होते हैं ज़्यादातर इस्तेमाल टैक्सी एवं ऑटो का ही करते हैं क्योंकि टैक्सी और ऑटो सस्ते दामों में ही कम पैसे ले कर ही हमारी दूरी को कम समय में ही पूरा करवा देती है जिस की वजह से ज़्यादातर लोग ऑटो और टैक्सी का ही उपयोग करते हैं अगरचे हम बात करें तो ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ बहुत ही भरोसेमंद है आज तक जब से हम यहाँ रह रहे हैं और जितने भी पर्यटक आते हैं किसी से भी किसी भी प्रकार की शिका यत सुनने को नहीं मिली है कि किसी भी ऑटो या टैक्सी ड्राइवर ने उन से बदतमीज़ी छेड़ छाड़ या फिर उनकी यात्रा में किसी भी प्रकार की और असुविधाएं पैदा की हो हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा का भी पूरा पूरा उपलब्ध है हमारे यहाँ कई सारे लोग ऑटो रिक्शा भी लेते हैं अगर से हम बात करें तो हमारे यहाँ घोड़ा गाड़ी की भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध है कुछ लोग घोड़ा गाड़ी भी चलाया करते हैं जिसका जो आने वाले पर्यटक होते हैं भरपूर रूप से आनंद प्राप्त करते हैं एवं बहुत सा रे पर्यटक घोड़ा गाड़ी पर ही जाना पसंद करते हैं